प्रणाम प्रणाम की हाल छै हौ की ठीक छह अच्छा की सब होइ छै हँ हुँ हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हँ ई बात तऽ छै जरूरे जे स्थिति तऽ देखिये रहल छहक कोनो पार्टीके जे छै सही सही कोनो काम भइए नहि रहल छै सबके अपन अपन मत छै देखिये रहल छहक सब मने ढङ्गसँ जे काज करय नेता सब तखन तऽ दिक्कते नहि छै तखन स्थानीय नेता जे छै गोटेक आधेक जे छह से सब तऽ काजक छह आओर बाँकी तऽ पार्टीके जे नेता जे भेटले हेँ ओ तऽ काजक छह नहि मने पार्टीके जदयू जदयूके होइ कि भाजपाके होइ दुनूके स्थिति तऽ सएह छै ओकर तऽ कोनो काजक छै ने ओ बहुते तखन लोकल नेतामे जे छह राम राम चतुर यादव जे छै ओकर ठीक छै ओकर बिहेव देखऽ जे फस्ट बेर ठार भेलइए तऽ ओ बढ़िआँ काम करतह से लक्षण तऽ छै ओना अइसँ पहिलुका जे जीतल नेता जे छह ओ जे एक टा मियाँ जे रहय बड़ सुन्दर काम कयलकय रहय मगर ओकरबाद ओकरा टिकटे नहि भेटलय जदयूसँ तैं ओ गड़बड़ा गेलय नहि तहन तऽ ओ तऽ बहुत बढ़िआँ रहय तहन तऽ ओ काज तऽ बढ़िआँ करतय रहय हँअऽ

तऽ ओ हँ तहन तऽ स्थिति तऽ मजबूत छै जदयूके छै ओ जे छै ओ दिनेश चन्द्र यादव जे छै से स्थिति ओकर तऽ मजबूत छै तै स्थितिमे तऽ नीक तऽ वएह रहतय जे दिनेश चन्द्र यादवके वोट देल जेतय किएक तऽ जिततय वएह बाँकी सबके जे छै से कम सम वोट छै नेता नीक रहलासँ तैसँ मतलब नहि ने छै जीतयके स्थिति देखबहक ने जे के जिततयके नहि जिततय जे जिततय तकरे ने देल जेतय हँअऽ हँ हँ हँ इएह हमर कहयके मतलब छै ढङ्गके नेता रहतय तैसँ मतलब हँ हँ हँ अरे नेतासँ नहि ने मतलब छै नेता ओकर जितबे नहि करतय बढ़िआँ नेता छै मगर ओ जितबे नहि करतय ओकरा दएके की हेतय हँ ओकरा दए हँ हँ हँ अरे जे पूरा समूल रूपसँ जे जीत सकय छै आओर ढङ्गके नेता ओ नेतो छै ढङ्गके आओर जितियो सकय छै तऽ तहन ने वोट बरबादो नहि हेतय आओर जीतबो करतय ओ स्थिति तऽ सएह छै इएह सब बात छै हँ बाँकी जे हेतय से हेतय सब तऽ ठीके ठाक छै अइमे तऽ हँ हँ हँ हँ हँ अरे नीक बात छियै ने आब तऽ अठारह सालके भेलह आब तऽ तोरा वोटिंग करबाके चाही ने बिना वोटिंगके तऽ हँ ह ठीके छै ठीके छह राखह हुँ ठीक छै